गुलाब जामून जलेबी बर्फी रसगुल्ला पेडा लड्डू हलवा कुल्फी फालुदा श्रीखंड दहीखंड रसमलाई मैसूर पाक दही वडा इमर्ती खीर गाजर का हलवा मूंग दाल हलवा बेसन के लूड्डू कोकोनट लड्डू रायस खीर मोतीचूर लड्डू बुंदी के लड्डू अंजीर बर्फी बादाम हलवा भालू शाही बासुंदी बखरवाडी बिकानेरी रसगुल्ला बुंदी लड्डू चंद्रकाला चेन्ना झिल्ली छमछम धारवाड पे पेडा ढोकला फालुडा गेवर गाजर के लड्डू गुजिया हबसी हलवा जंगरी कालाखंड काजू कत्ली काजू बर्फी काजू वडा करंजी खाजा खिचडी खोवा कोबरी लड्डू कुल्फट कुल्फी फालोडा लड्डू लक्ष्मी मिठाई मलाय लाडू मालमुआ मावा बर्फी मावा गुजिया मिठा पाक मिही धाना मिश्री मावा मोहन ताल मैसूर पाक नानकटायी नरलची वाडी कुकीज चॉकलेट कुकी पापरी पेठा पिर्नी पोंगल पुरनपोळी रबडी राजभोग राजभारी श्रीखंड शोंदेश शोन हलवा शोन पापडी सुजी का हलवा सुकडी तडका बिकानेरी शेव आलू शेव थंडायी तांबिटू टिक्की तेरुनेवली हलवा वडा वेसो वरतरंजन येरा पत्ली अजमेरी कलाखंड अमृतसरी खुलचे अमृतसरी लस्सी आंध्रा पोत्तेरे कुलू अंगुरी पिठ्ठा अंजेर बर्फी एप्पल जलेबी अरिहंट अट्टा का लाडू बादाम बर्फी बादाम शेक बादाम हलवा भागभरी पिस्ता बादाम कुल्फी पा बाल मिठाई बालूशाय बनाना हलवा बेबिका दोदोल सान्नां दोश जेम पोलीनाज न्युट्रेला चॉकलेट स्प्रॅड चीज स्प्रॅड चीज केक बटर केक मस्का पाव कॅरट केक ब्लॅक फॉरेस्ट केक कोकोनट केक रवा केक स्ट्रॉबॅरी केक सजी मणगणें खीर काजू बादाम खीर शेवयो कस्टर्ड चॉकलेट शेक ओरिओ शेक किटकॅट शेक पेपसी लांब गोलाब जामून रेवडी रबडी रगडा पॅटीस फेणोऱ्यो गोड फोव दुदांतले फोव बटाट फोव चुन्ना कण्णां चॅरी स्ट्रॉबॅरी मँगो

ब्लॅक फोरेस्ट मस्का पाव बन्स डोनट चॉकलेट डोनट कॅरमल केक पुडींग पॅन केक डार्क चॉकलेट व्हायट चॉकलेट चोकोबार मंच किटकॅट कॅडबरी डेरी मिल्क टॉबलर ट्विक्स फरेरो रोशर बाउंटी जेम्स किस्मी एल्फेनलीबे एक्लेर्स वीक्स लॉलिपॉप